तैराकी तंदुरुस्ती शब्द का मतलब हो सकता है प्रतिरोध या निरोध अगर आपका मतलब है कि किसी निरोधात्मक स्थिति में भी अच्छे रहने के लिए काम करना चाहिए तो यहाँ कुछ सम्बन्धित समझ सकते हैं समझदारी बनाए रखें समझदारी से और संतुलन में रहने की कोशिश करें समस्या को सुलझाने समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ तरीके खोजें